आं बागान बानायनाय एबा बागान खालामनाय खामानिखौ जोंनि आबौनिफ्राय नुनानै आङो गोसो जाजेनदों मानो होनोब्ला जेबा जेब्ला आं उन्दै सममोन अब्ला आंनि आबौआ जोबोद आबाद मावोमोन आरो बे आबादआवहाय खामानि मावनाय समाव आंबो आबौआ आंनोबो खामानि मावनो थोनोमोन आबौनि उन उन आंबो आबौ बुंनाय बुंनाय खामानिफोरखौ मावोमोन आर बेबायदि मावै मावैनो जेब्ला आबाद मावनायावहाय फिथाइफोरा थायो जिंखा फोरला बेबायदिनो गरसि आलु कबि मेसेंनि आरो दैलांनि बेफोर आबादखौहाय नुदों आङो आरो बेखौ नुनानै जोबोद मोजां मोन्दों आरो उन्दैनिफ्रायनो नुनानै आंनि गोसोआव मोनसे हाबनानै थादों बागान खालामनाया जोबोद मोजां होननानैहा मानो होनोब्ला जोंनि आबौआ बागान खालामनायजों लोगोसे न'आव जानायजों लोगोसे मा खालामोमोन बेफोरखौहाय फानहरोमोन आरो फाननानै जोङो बिनिफ्राय रांखान्थिनि ओह जोङो राहाखौबो मोननो हायोमोन थिक बेबायदिनो ओह बागान खालामनाया है आबौनि समनिफ्रायनो आंनियावहाय ओह गोसो जानाया थाखादों आरो बे समनिफ्रायनो आङो मावदों उन्दैनिफ्रायनो आङो मावनायाव हेफाजाब होबोदों खालि मेगं थाइगं गायनायल' नङा माइ आबादफ्रावबो आं हेफाजाब होबोदों दा बेबायदिहैनो आङो बुंनो नागिरदों ओह बागान बानायनाया जोंनि गोसोनि मोनसे रंजानाय आरो ओह इन्ट्रेस्ट थानांगोन नोंहा बे इन्ट्रेस थायोब्ला जोङो जायखि जाया बागानखौनो जोङो खालामनो हायो जेरै मेसेंआवहाय दा आथिखालाव जोङो ओह हाथाइ बाजाराव बायनो थाङोब्ला गोबां मुवा बेसाद फिथाइ सामथाइ मैगं मैलाखौ जों मोननो थाङो नाथाय हाथाइयाव बायनाय बेफोर गासैबो मेगंफ्रा गासैबो मोजां नंजोबा बांसिनानो बेफोरखौहाय ओह मा खालामो रांखान्थिनि ओह मोनदां मोननांगौनि होननानैसो बिसोरो ओह आबादखौ दिहुननाय जायो मानसिनि देहाखौ नोजोर होनानै बे आबादफोरखौ बानायनाय जाया एबा बे बागानफोरखौ खालामनाय जाया थिक बेबायदिनो बेखौबो मोनसे मिनथिनाय जाबाय आरो बेबायदि मिनथिनायनि गेजेरजोंनो आङो आंनि न'आवनो आबाद खालामनो लाबाय ओह मेसेंनि आबाद दैज्लांनि आबाद गासैखौबो आङो अरगेनिक एबा नेसारेल होनो मिथिंगायावहाय जिखिनि अखा दै बार बेफोरखौ मोनो बेजोंनो जोङो खालामनो हायो दा बेबायदिनो आंबो खालामनो लाबाय ओह मेसेंआवहाय आङो जुखाम आबादखौ खालामो जेब्ला जोङो जुखाम आबादखौ खालामो जोंनि ओह उदालगुरि दिसथ्रिक्टगाव जोङो बेखौहाय नभेम्बरनि लास्ट नङाबा डिसेम्बरावहाय जोङो बे जुखामखौहाय जोङो फेजेननो नांगौ एबा ओह गायनो थाखै एबा फोनो थाखाय जों रेदि खालामनांगौ जुखामखौ गायनायनि सिगां जों मा खालामनांगौ जोंनि दुब्लियाव माइ माइ गायनायनि माइ नारा थायो बे माइ नाराफोरखौ जोङो मोजाङै फोसाबस्रांनांगोन टेक्टरसखौ जोङो सोनानै बे दुब्लिखौ जों एवग्रोनांगोन बेनिफ्राय जोङो रटार होनांगोन आरो रटारखौ खुननै खनथाम होनांगोन बिनिफ्राय साननैसो बे हाखौ मा खालामनांगोन सानदुं फोनां नांगोन सानदुं फोनाङोब्ला सानदुंनिफ्राय जोङो डि भिटामिन मोनगोन आरो माखासे भिटामिन फोरखौ जों सानदुंनिफ्राय मोननो हायो आरो हाया बांद्राय गिसि जायोब्ला जोंहा आबादनि थाखाय उदाया बिनिखायनो जों मा खालामनांगौ आबाद मावनायनि सिगां जोङो बेखौ एवख्रांनानै एवस्रांनानै जोङो हाखौ एसे फोराननांगौ जेब्ला हाया एसे रानदबगोन आरो अब्ला नोङो आथिखालावसो जोंहा गोबां टेक्टरनि मुगा बे टेक्टरखौ जों मा खालामनांगौ रटारजों आरोबाव नोङो खननै खनथाम हालेवनानै रटार टेक्टरखौ होनानै जों हाखौ गुन्दै खालामनांगौ ओमफ्राय गुन्दै खालामनायनि उनावहाय जोङो ओह जोंनि जुखामा जाहाथे एम्फौ एनला जाया ओह बेगरखौहाय जाहाते बायदिसिना एम्फौ एनलाया अरनानै नस्थ' खालामा बिनि थाखाय जों मा खालामनांगौ बे हायाव जोङो अरगेनिख भाबै जोङो हाथ'फ्लाफोर एसे एनै आरो बिदिनो निम बिलाइनि फावदार जोङो एसे एनै मानोना जोंनि न'फ्राव निम दंफांफोर थाखायो नि बिलाइया जेब्ला सिरियो बेफोरखौ जोङो जमा खालामनानै फावदार खालामनानै जोङो दोननो नांगौ अब्ला जोङो बेबायदि ओह खालामनानै लाखियोब्ला जोङो बै हाफोरावहाय जोङो ओह आबाद मावनायनि सिगां एम्फौनिफ्राय रैखा मोननो थाखाय जोङो निम बिलाइफोरखौ निम बिलाइनि गोरान गुन्द्रि फावदारखौ जों होनो हायो आरो बेबायदिनो होनानै लाबाय होनानै लानायनि उनावहाय जों हाखौ मोजाङै आरामै समान खालामबाय ओमफाय समान खालामनायनि उनाव जोङो मोजां जोलै जे जोलैखौ जोङो गोदोनिफ्राय आबौ आबैमोना गायबोदों बेखौबो लानो हायो आरो जुदि नोङो बुरजा फसल मोननो लुबैदोंब्ला जोङो नारसारियाव थांनानै गोदान जोलै जोङो लानो हायो ओह जुखामा बेबायदि ओह जोलैखौ जोङो मोनोब्ला मोजां ओह फसलखौ जों मोननो हायो दा बेबायदिनो ओह जोलैखौ लाबोखांनायनि उनाव जोङो लाइन लाइन लाइनहै बेखौहाय जोङो ओह सिन बोनानै लानाय जागोन ओह ओह दुइ फुट नोङाबा देर फुट गोजान गोजान जोङो बेगरखौ होनो नांगौ आरो बे बेगरखौ होखांनायनि उनावहाय जोङो हाखौ आरामै खोबफिननांगौ आरो बेबायदिनो लाइन लाइन एक फुट देर फुट नोङाब्ला दुइ फुट बेबायदि गोजान गोजानाव जोङो जुखाम बेगरखौ होनांगौ आरो बेबायदिनो गासैखौबो होनानै जोङो ओह नुनो मोनगोन जोंनि जुखामा खमसेखम दस हा गिसिब्ला जुदि जोंनि हाफोरा एसे सिदोमाब्ला बेयो दस बार दिनावहाय फिसा गाजा गोरलै ओंखारगोन आरो जुदि हाया गोरानब्ला बेयावहाय दै होनायनि जेबो बेबस्था गैयाब्ला बियो ओह जिबा दिन जिबा साननि गेजेराव बे फेंखा लागोन जेब्ला फेंखाया फैयो जोङो नुनो मोनगोन आरो ओमफ्राय जेब्ला फेंखा फैनानै बे दस फनद्र दिनावहाय फेंखाया फैखागोनखि फैखागोन जोंनि जुखाम जोलैआ जुदि मोजांब्ला बिनिफ्राय बेयो देरलांसिगोन बेबायदिनो ओह जेब्ला बिनि बिफाङा एक मास जागोन अब्ला जोङो बेयावहाय आरामै जोङो मा खामनांगौ जों खाथियावनो दैनि बेबस्था खालामना लानांगौ आरो दैखौ जोङो सारनो नांगौ बेनिफ्राय जोङो हाग्रा थैनाय जोङो हाग्रा थैनायनि मुलिखौबो जों आथिखालाव गुबुन गोबांआनो हाग्रा थैनायनि मुलि बाहायो बेबो जोंनि देहानि थाखाय एसेबां मोजां नोङा बिनिखायनो जोङो मा खालामो ओह जुखाम गेजेर गेजेर जोङो ओह फ्लास्टिक बनानै होयो जाहाते जुखामाव हाग्रा रज'नो हायै बायदि दै होबाय हाग्रायाबो एसे देरखायो बे हाग्राखौबो जोङो फोथैनानै होखाबाय ओह नङाब्ला नोङो अरगेनिक माबाफोर दङब्ला हाग्रा थैनायनि मुलि दंब्ला होनो हागोन नङाब्ला जों मा खालामो जुखाम गेजेर गेजेर जोङो बाजाराव मोननाय गोसोम फ्लास्टिकखौ जोङो बनानै होयो जेब्ला जों गोसोम फ्लास्टिकखौ बनानै होगोन अब्लाथाय जोंनि हाग्राफोरा रज'नो हालिया अब्ला नोङो ओह बेबायदिनो जुखामखौ फेदेरनो हाबाय दुइ मास जाबाय ओह बेबायदिनो दुइ मासआवहाय बियो गोजौ जाबाय जों सय साथ फुट ओस ओस सय सारि फास सय ब्रै नङाबा द' फुट गोजौ बे जासिगोन दुइ मासाव ओमफ्राय बेबायदिनो बिबार लासिगोन बिबार लानायनि सिगां जों मा खालामनांगौ जोङो एसेब्लाबो एम्फौआ लोगो लायैनि थाखै जोङो मा खालामनांगौ एसे ओह अरगेनिक निमनि ओह बिदै निम अयेल दङ आरो जोङो एम्फौ जानो थाखै एम्फौ जानायनिफ्राय रैखा मोननो थाखाय जोङो अरगेनिक खालामनायाव जों मा खालामनांगौ ओह सामब्राम गुफुर बानलु बेबायदिनो ओह लोखोना बिलाइ आरो निम बिलाइ बेफोरखौ जोङो बुथुमनानै अवालाव देग्लिनानै जोङो बेखौहाय ओह एम्फौ सारग्रा मुलि हिसाबै जोङो देग्लिनानै दुंग्रुआवहाय ओह थ्रिस लिटार बा बिस लिटार जानाय दुंग्रायाव जों सोमनानै दोननांगौ आरो दैखौ दैखौ होनानै सोमनानै दोननानै खमसेखम सानथाम बा सानब्रैनि उनाव जों बेखौ बोखांनानै बिनि बिदैखौहाय जोङो एसे दै लगायनानै बा दै लागायब्लाबो एसे एसे एसे जोङो स्प्रे खालामनानै होयोब्ला जोंनि जुखामआ एम्फौ जानायनिफ्राय रैखा मोनो आरो बिस बिबार मोजाङै बास ओह बारनो हमो बारनो हायो बेनि सिगांनो मोनसे खोथा थालांबाय जोङो जुखामखौ मोजाङै खोमथा थायै फेदेरनो बिनि फिथाइखौ गिदिरै मोननो थाखै जोङो गोबोर हासारखौबो जोङो बै एवनायनि समावनो होखानांगौ बियो थालांदों आंना आरो गोबोर हासार होबाय गासिखौबो होबाय दानिया जुखामआबो बिबार लाबाय जोङो एम्फौ सारग्रा मुलिखौबो सारबाय दानिया गेजेर गेजेर ओह सप्तासेआव खनसे नङाब्ला सप्तानैजों खनसे बेबायदि जोङो दै होनांगौ आरो बे जुखामावहाय जोङो दैखौ दिमोलै लाखिनो नाङा दैआ दिमोनलै लाखिबा जोंहा मा जायो ओह जुखामा ओह हासारा ओह मोनोब्लाबो बे दैनि थाखाय बे फिफांआ मोजां देरनो हाया ओह फिसा जालांगोन बिनिखायनो जों मा खालामनांगौ दैखौ दिमोलै दोना लासिनो दै थांनायनिबो बेबस्था खालामनांगौ आरो दैखौ दिमोलै होयालासिनो स्राय स्राय सारनानै होनो हायोब्ला बांसिन जोङो फिथाइखौ मोननो हायो आरो बेबायदिनो जोङो फांसे जुखाम फिफाङाव जोङो मोननै थनै जुखाम फिथाइखौ जोङो मोननो हायो फांसे आरो अखमब्ला जोङो मोनथाम फिथाइबो जोङो मोननो हायो मोनथाम फिथाइ मोनोब्ला बे फिथाइया एसे फिसा जागोन नाथाय मोननै फिथाइखौ जों आरामै मोननो हागोन आरो बेबायदिनो जोङो जुखामखौहाय डिसिम्बराव जोङो फोनो हायोब्ला जानुवारि फेब्रुवारि मार्च मार्चनि लास्ट आरो एप्रिल फार्स्टआवहाय जोङो दान मोनथामनि उनाव जोङो बे जुखामखौहाय आरामै फिथाइखौ मोननो हागोन आरो जेब्ला जोङो जुखामनि ओह जुखामखौहाय जोङो मोनगो अब्ला जोङो बेखौ मोजाङै मोन ओह फोराननांगोन जोङो बेखौ फोराननानै ओह जोङो बेखौ फोराननानै जोङो मारा होनांसिगोन आरो जोङो बेखौ मारा होनानै मोजाङै सानदुंआव होनानै जोङो बस्थायाव सोनानै दोननानै जों बेखौ ओह जोङो फाननो हासिगोन एबा साफ्लाइ होनो हासिगोन जोंनि जुखाम आबादा बेबायदि आरो जुखाम आबादखौ मावनानै आङो मोजाङैनो फसल मोननो हादों मोजाङैनो जोङो दामखौ मोननो हादों बेसेनखौ मोननो हादों आथिखालाव जुखामा ओह सिजेननि समावहाय कुइनटोल मोनसेआव जोङो ओह जिदाइनजौ मालाबा नैरोजा मालाबा नैजिब्रै ओह नै नैजिब्रै ओह नैजिब्रैजौ बेबायदि जोङो फैसायावहाय जोङो बे जुखामखौ फानहरनो मोनदों दा बेबायदिनो जोंनि आंनि आबाद मावनाया जागायजेनदोंमोन आरो दा आबाद मावगासिनो थायो बिनि उनाव जोङो ओह मेसेंनि आबाद हिसाबै आरो जोगोनारखौ जोङो गायो ओह जोगोनाथनि सोमोन्दै आंनो बुंनो सानदों जोगोनारआबो जाबाय जोंहा मेसेंआव मावनाय आबाद आरो जोगोनाथ जोगोनाथ आरो थाइबें थाइबेंआबो जोबोद खब खम समावनो मोनोन हानाय एसे समनि गेजेरावनो मोननो हानाय आबादआबो ओह आबादआनो जाहैबाय ओह थाइबें थाइबें आरो जोगोनार जोगोनारखौ जोङो दाम मोनथामजों मोनगोन थाइबेंखौ नाथाय जोङो ओह से दान नङाबा सेनि खावसे दानावनो जोङो थाइबेंखौ मोननो हायो आं दा थाइबेंनि सोमोन्दै बुंनोसै जोङो थाइबेंखौ गायनाय समावबो ओह डिसिम्बर दान नङाब्ला जानुवारि बिस थारिखनि सिगां जोङो थाइबेंखौ गायनो नांगौ थाइबें गायनो थाखैबो जोंनि हाखौ जोङो दुब्लिखौ मोजाङै हाखौ मिहि खालामना लानांगौ आरो हालेवखांनायनि उनावहाय जोङो मा खालामनांगौ गोबोर हासारखौहाय जोङो बेयाव होखांनांगौ आरो गोबोर हासारखौ होनायनि उनाव जोङो मोजाङै हाखौ मिहि खालामबाय बेनिफ्राय जोङो मा खाला माबायदि गायनो नांगौ थाइबेंखौ ओह थाइबेंआनो जाहैबाय एसे गोजौ खालामनानै जोङो गायनो नांगौ आरो गोजौ खालामाब्लाबो जेब्ला बेयो थाइबेंआ खिलिगोन फिफांआ एक फुटसो गोजौ जागोन अब्ला जों हाखौ खोना होनांगौ आरो बे थाइबेंखौहाय जोङो जेब्ला बेबायदि गायनो हायो अब्ला जोङो जोबोद ओह माने खम समनि गेजेरावनो गोबां फिथाइखौ गोबां माने रांखान्थिनि जौगानायखौ जों मोननो हायो ओह जुखामा ओह एक मास दानसेनि गेजेरावनो थाइगोन आरो बे जुखामाआ गुब ओह सरि बे थाइबेंआ ओह गुबुन गुबुन रोखोमनि जोलैफोर थायो हाइब्रिद थायो आरो बिदिनो देसि जात थायो आरो बिदिनो गुबुन गुबुन जोंनि नारसारिफोराव गोदान मुगानि आदब खायदाजों दिहुननाय जोलैफोर मोननो हायो बे जोलैफोरखौ जोङो लाबोनानै गायदो आरो गायनायनि उनाव जोङो बेखौहाय ओह बैसां होयालासिनो जोङो मा खालामो दंफां फांसे खुन्थिया मोनसे मोनसे मोनसे गायनानै जोङो दिरुंआवहाय बेखौहाय जोङो मानलाहोयो मानोना थाइबेंनो जेंसि नांगौ मानलानो थाखै आरो बेबायदिनो दिरुं होनानै जों खालामनाय जायो बिनिफ्राय जोङो जेब्ला फिफांआ एक फुट गोजौ जाबाय बे समावहाय जों हाखौ एसे खोनानै होबाय गोबोर हासार होबाय आरो बेबायदिनो ओह बायदिसिना एम्फौ सिथारग्रा निमनि बिलाइफोरनि ओह मुलि होबाय बा बेबायदिनो न'आव बानायनाय सामब्राम गुफुरनि बिदै बानलुनि बिदैफोरखौ जोङो एम्फौनिफ्राय बासायनो होबाय ओह आरो दैखौ जों मोजाङै होनो नांगौ मानो होनोब्ला थाइबें आबादआवहाय दैआनो गुबै दै गैयाब्ला जोंनि थाइबेंनि बिलाइफोरखौ एम्फौफ्रा जाफैनो नागिरो दै गैयाब्ला जोंनि थाइबेंआ गोखा जानो नागिरो बिनिखायनो थाइबें आबाद मावनायनि सिगां जोङो दैखौ मोजाङै जगार खालामनानै लाखानो नांगौ आरो जोङो ओह मोजाङै बेखौहाय फसल मोननो हागोन थिग बेबायदिनो जोङो थाइबेंखौ आरो माबायदि खानो नांगौ ओह थाइबेंआ खानांगौआ जाहैबाय ओह दोनै जोङो थाइबेंखौ खायोब्ला साननैनि उनावनो थाइबेंआ देरफिनो ओरैबायदि थाब माने बेखौहाय जोङो फसल मोननो हायो बिबार बारनायनिफ्राय लानानै फिथाइ थाइनायसिम बियो सानब्रै सानबायावनो बि गिदिर जाहैयो आरो सानसेआव दोनै खादोंब्ला अखानायैबो खागोन दोनै आसे थाइसे गिदिर जानाया अखानायै आसि थाइनै जागोन अखानायै आसि थाइनै जानाया सानथाखालाय बेयो देरगोन बेबायदिनो दोनै खादोंब्ला गोबोनबो खानो हागोन मालाबा सानसेआवनो खननै खनथाम खानो हागोन बेबायदि गोबां मोजां मोजां फिथाइखौहाय जोङो मोननो हायो आरो थाइबें आबादखौहाय जों बेबायदि खालामनो हायो आरो बेबायदिनो जोङो गोबांथार जोंनि बाजारावहाय जोङो लांनानै बिनि मुलाम्फाखौ जोङो मोननो हायो आरो आं बेबायदिनो ओह जोगोनारखौ बुंनोसै जोगोनारखौबो जोङो जानुवारि दाननि ओह हाय हायोब्ला डिसिम्बरनि लास्ट सप्तायाव गायनांगौ नङाब्ला जानुवारि दाननि गिबि सप्तायाव जोङो जुखामखौ गायोब्ला मोजां सरि ओह जोगोनारखौ गायोब्ला मोजां आरो बे जोगोनारनि जोलैखौ जोङो अर्जुन जोलैखौ गायनो नांगौ आरो बेखौहाय जोङो खमसे खम फास फुट गेजेर गेजेर जोङो बे ओह जोगोनारनि जोल बेगरखौ जोङो थुनो नांगौ फास फुट सय फुट गोजान गोजान बेबायदि जोङो थुनो नांगौ आरो जोगोनार बेगरखौ थुखांनायनि उनाव जोङो मा होनांगौ माइ जिगाब आरामै खोबनाने होनांगौ जाहाते बांद्राय सानदुंआ बेखौहाय ओह नस्थ' खालामनो हाया आरो बांद्राय निहोराबो बेखौ बुथारनो हाया मानोना जोंहा मेसेंनि बे आबादफोरा ओह मेगं आबादफ्रा बांद्राय निहोरखौबो सहायनो हाया आरो बांद्राय सानदुं मोनोब्लाबो बियो एसे गाज्रि जालांनो नागिरो बिनिखायनो जों म खालामबाय ओह जुगोर जोगोनारनि बेगरखौ जेब्ला जों हायाव होयो होनाय लोगो लोगोनो जों मा खालामो जिगाब खोबनानै होयो बेनिफ्राय हायोब्ला एसे एसे दै होबाय खनसे खननै बिनिफ्राय जेब्ला बियो मोजाङै बि फिफांआ देरबोगोन अब्ला देरनायनि उनावहाय बेखौ जोङो एसे हासार होबाय आरो बेखौ गावनि खाथियावहाय आरामै बै हायावनो मानला होबाय आरो बेबायदिनो गेजेर गेजेर बेखौहाय जोङो ओह जेबो बांद्राय जोथोन लानो नाङा बेखौ जोङो गेजेर गेजेर ओह एम्फौ अरदोंना अराखै बिबार लानो हादोंना हायाखै बिनि बिलाइआ बांसिन जादों नामा बेखौ जों एसे नोजोर होनो गोनां जायो मानो होनोब्ला जोगोनारा बिलाइआ बांद्राय रोजा थायोब्ला गेजेर गेजेरनि बिलाइ बोराइ बोराइखौ एसे खानानै होनांगौ अब्ला जोंनि ओह जोगोनारनि फिथाइया खाथि खाथि थायो आरो बेबायदिनो जोङो जोगोनार फिथाइखौ मोननो हायो ओह बेखौनो बुंनो सानो आङो जायफ्रा जोगोनार आबाद मावो बिसोरो ओह डिसेम्बर दाननिफ्राय मावनानै फोथाराव मावोब्ला अखानि सिगां बेखौ दिहुननो हानांगोन आरो ओह मोजां फोमोननो नांगोन बेखौ जुदि नोङो ओह दोनथुमनो नागिरोब्ला ओह डिसिम्बराव गायनांगौ अह नभेम्बर लास्ट बे समाव गायोब्ला नभेम्बर डिसिम्बर जानुवारि फेब्रुवारियाव मोनोब्लाथाय फसलखौ फेब्रुवारियाव मोनोब्ला फेब्रुवारि दानसे नांगोन बेखौ मोनहोनो थाखाय राहोनो थाखाय बे मार्चआव राहो राफुंहैगोन मोनफ्रुजोबगोन बेयो मोनोब्ला बेखौ नों आरामै दोनथुमनानै जेब्ला दैलां जागोन अखा बोथोराव जोङो बे जोगोनारखौ आरामै फाननो हागोन बिनिखायनो आङो ओह बेखौनो साजेस्ट खालानो नागिरो नोंथांमोननोहाय ओह फोरमायनो नागिरो जोगोनारबो जोबोत ओह खम समनि गेजेरावनो मोननो हानाय फसल आबाद आरो थाइबेंआबो दान मोनसेनि गेजेरावनो मोननो हानाय आबाद आरो थाइबेंआ एसेआनो जोबोद अजन जायो रांखान्थि नि जौगानायनि बेलायाव थाइबेंआबो जोंनि आबादारिखौहाय थाबैनो माने जौगानायखौ लाबोयो होननानैहाय आं सानो आरो बिनिखायनो जोङो ओह जोंनि आंनि फोथाराव दायो जों माबाखौ खालामो ओह जुखाम खालामो जोगोनार खालामो थाइबें खालामो आर बे मोनथामखौ खालामनानै आङो रांखान्थिनि राहायाव मोजाङैनो दावगानायखौ मोननो हादों आरो मोजाङैनो खाथिनि ओरैनो थानाय लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरनि सिगांआवबो बे आबादफोरखौ मावनानै आङो दिन्थिनानै बिथांमोनखौबो आङो खामानि मोखां खालामनो हादों आंनि आबाद मावनायनि जाय बिबुंथिखौ होबाय बेखिनियावनो आङो फोजोबनाय जाबाय